हमर मम्मी पापाने हमरा शौकके पूरा करि रहलऽ छै शौकके हरेक शौकके पूरा करै छै हमे जौन चीज कहै छिए हमरा ओ तुरन्त आनिकऽ दै छै हमरा गाँव अरा लड़की सब बहुत कम पढ़ले छै हमरो पढ़ाइके सौखके वजहसँ हमर मम्मीने बहुत दूर भेजलक पढ़ैलए हमरा गाँवमे मतलब सबकोइ बहुत तरहके बात बोलै फिर भी हमर मम्मी ककरो बात नहि मानै हमरा भरोसा करिके पढ़ैलए भेजलक जे हमरो हर एक शौकके पूरा करै जे जब जानि तब आनी कऽ दै हमरा हमर मम्मी बहुत अच्छी जे हर एक शौकके पूरा करैए जब जे चाहै छी सबकुछ मिलैए यहाँ हमे होस्टलमे रहै छिए आओर होस्टल ले जाए लगैए पहुँचाए लगैए जे हमरो भाइ सब मम्मीने कॉल करि करिकऽ पूछिते रहै छै हाल समाचार